जी पंचायत मुन्सिपेलिटी आहा ती ती चडान चड आमचे गांव निवळ करपा खातीर उबी रावतात आतां जशे पावसाच्या दिसांनी रस्त्याच्या सायडीन झाडां पेडां वाडली जाल्यार जे लोक गाडी चलयता तांकां त्रास न्हू मागीर तें खातीर ते झाडां काडपाक कातरुपाक बी अशें करता हेल्प मदत करता आनी लोकांक मातशें इजी करता